हँ सर हम बाजै छी सुतपुर गाँवसँ जानलियै जितेन्द्र पाठक ई बार बार मतलब एम्हर लूटपाट भए रहल यए सर अहाँसभ कोनो ध्यान नहि दैत छियै ओहिपर बार बार छीना झपटी आवेदन दैत छी कोनो सुनवाहि नहि सर एहिसँ पहिले हम कए बेर कम्प्लेन कयने छी अखन हम बैठल रही सुतपुर अथी बाज़ारपर आ एगो रिक्शावला रहै पाँचटा लड़का एलै ओकरा साथ छीना झपटी कए कऽ दादागिरीसँ ओकरा पैसा माँगैत रहै सर बार बार कम्प्लेन करैत छी कोनो सुनवाहि नहि रहैए सर हमसभ तऽ आवेदन सर दैते रहैत छियै ने लेकिन कोनो सुनवाहि कहाँ होइत छै एहिसँ पहिले पाँच दिन पहिले छियै परसरमामे भेल परसू खिना देख़ैत छियै मन्दिरमे से भए गेल परसू परसूओ देलहुँ यए पाँच दिन पहिलेहो देलहुँ आवेदन लेकिन सर ओकर कोनो रिस्पॉन्स नहि रहैए आब बताबियौ सर गरीब आदमी एनामे केना जीतै घरसँ निकलनाइ दुर्लभ छै सर हँ सर एक सए बारहो नम्बरपर कॉल केने छी देखल जाउ ओहिपर हम एक सए बारहो नम्बरपर कॉल केने छी लेकिन कोइ रिस्पॉन्स नहि यए जानलियै इज़्ज़तदार आदमीके रोडपर निकलनाइ दुर्लभ भए गेलैए जानलियै मार्केट आ बुझियौ गाम छियै ई गाममेसँ तऽ बच्चा हुए चाहे जे हुए टाइम कुटाइम बाज़ार जेबे करतै आयँ इस्कुल जेबे करतै देख़ैत छियै पाँच टा लड़का चलि आबैत छै इस्कुलके लड़कीसभ जाइत रहैत छै छेड़खानी करयके शुरू कए दैत छै आयँ कहियौ जी सर जी सर सतपुरामे हम हाई इस्कुलपर छी आओर अखने लगभग पन्द्रह बीस मिनट ई पहिले ई घटना घटल यए हँ सर ओ हम वीडियोओ अहाँकेँ कए कऽ भेजने छी तऽ सर ई चीजपर कनि बेसीए गहराइ रूपसँ ध्यान दियौ एहि दुआरे जे मानि लिअ व्यवस्थित गाँव व्यवस्थित बनाबय के लिए सरकार एतेक कतेक कुछ कए रहल छै आँय लेकिन अहाँसभके तरफसँ सर कुछ नहि देखैत छियै ठीक छै ठीक छै सर ठीक छै ठीक छै